अॼल्ह हर को एलपीजी सिलेंडर जो इस्तेमालु पंहिंजे घर में करे तो इहो असां लाइ जेतिरो सुठो ऐं ज़रूरी आहे उन जी सावधानियूं रखण बि असां लाइ ओतिरियूं वधीक ज़रूरी आहिनि सिलेंडर जे आसे पासे में ॿी का बि बाहि न ॿारिजे इनजे आसे पासे में मोबाइल फोन जो इस्तेमाल न कजे त उहो वधीक बहितर आहे छाकाणि त इनसां विस्फोट थियण जी संभावना वधीक थींदी आहे राति जो इस्तेमाल करण खां पोइ असां उनजो बटण करे छॾियूं त उहो वधीक सुठो थींदो आहे ईअं ई वक़्त ब वक़्त नलकीअ जी सर्विस कराइण बि असां लाइ वधीक ज़रूरी आहे